हमसब पहिने छोट छलौ हैं तऽ विद्यालय जा कऽ अपन शिक्षकसँ ज्ञान अर्जित करै छलौ हैं जा कऽ हुनकर समक्ष हुनकासँ पढै छलौ हैं या शिक्षकगण जे छै घर पर आबि कऽ हमरा सब कऽ पढ़बै छलाह लेकिन आब ई परिवर्तन भऽ गेल खास कऽ कऽ कोरोना कालक बादसँ हमसब वीडियो कॉल क माध्यमसँ सेहो पढै छी आ वा कोनो विद्यार्थीकेँ पढेबाक हुए तऽ वीडियो कॉल क माध्यमसँ हमसब पढ़ा सकै छी ई एकटा बहुत पैघ टेक्नोलॉजी बदलाव भेल आ जहाँ तक हमरा मोन पड़ैया हमसब पहिने पुस्तकालयमे जा कऽ कोनो चीजक जानकारी अगर हमरा सब के लेबाक छलए तऽ हमसब पुस्तकालय जाय छलहुॅं आ जानकारी लै छलहुॅं लेकिन आब मोबाइल फ़ोनक माध्यमसँ इन्टरनेट क माध्यमसँ लैपटॉप क माध्यमसँ कंप्यूटर क माध्यमसँ हमसब जानकारी हासिल कऽ सकै छी एक क्लीक मे इहो एकटा बहुत पैघ टेक्नोलॉजी बदलाव भेल आ हमर कार्यस्थल पर एकर बहुत असर पड़ल कियाकि हम एकटा चित्रकार छी हम कागज पर चित्र बनबैक साथ साथ टैब पर सेहो चित्र बनबै छी आ टैबे पर हम ऑनलाइ ने माध्यमसँ ओकरा ओहि मे रंग भरै छी आ ओकरा बनबै छी आ ई ई एकटा बहुत हमर कार्यस्थल पर असर पड़ल आ बहुत एहन काज हम वेबसाइट पर जा कऽ अपन कोनो फॉर्म भारलहुॅं या कोनो अन्य काज हम इन्टरनेट के माध्यमसँ करै छी